मुंहिंजे खेत्र में ॾाढा ई समाचार पत्र ईंदा आहिनि जीअं त दैनिक जागरण अमर उजाला लहर उजाला हिंदुस्तान टाइम्स नवभारत टाइम्स ऐं विभिन्न तरीक़नि जा समाचार पत्र ईंदा आहिनि ऐं मां नियमित रूप सां दैनिक जागरण समाचार पत्र वठंदी आहियां ऐं पंहिंजे घर में ॿार खे बि पाढ़ंदी आहियां ऐं मुंहिंजो मुड़ुस बि दैनिक जागरण समाचार पत्र पढ़ंदा आहिनि ऐं दैनिक जागरण में मुंहिंजो पसंदीदा कॉलम आहे त विदेशनि जी ख़़बरनि ते मुंहिंजी ॾाढो रूझान आहे मां विदेशनि जी ख़बरनि खे पढ़ण में उत्साहितु थींदी आहियां विदेशनि जी ख़बरूनि सां मूंखे ॼाण मिलंदी आहे त विदेशनि में कहिड़े तरीक़े सां कम थी रहिया आहिनि छो त मां विदेश में रहण वारे ॿारनि खे हिंदी पाढ़ंदी आहियां त हुनसां मूंखे विदेश में जी समाचार ॼाण में ॾाढो ई मज़ो ईंदो आहे